ہیلو گڈ ایوننگ سر ٹیکسی ڈرائیور بول رہے ہیں سر جی سر جی سر سر مجھے رات میں تقریباً ایک بجے ٹیکسی چاہیے سر جی سر مل جائے گی سر جی سر مجھے انٹرنیشنل اندرا گاندھی ایئرپوٹ ٹرمنل تھری جانا ہے سر رات ایک بجے میری فلائٹ ہے سر تین بجے کی جی سر جی سر جی سر کراڑی سے مجھے جانا ہے جی مبارکپور کراڑی سے جی سر

جی سر جی سر دیکھ لیجیے ایک بجے بھی اگر ہم نکلتے ہیں تو رات کا وقت ہے ہمیں ٹریفک نہیں ملے گا میں آسانی کے ساتھ میں پہنچ سکتا ہوں ٹیکسی مل جائے گی نا سر آپ کی جی جی سر اوکے سر بہت بہت شکریہ سر آپ کا اوکے سر شکریہ سر